हाँ बोलिए साइकिल है पाँच हज़ार छः हज़ार सात हज़ार दस हज़ार तक ले सात हज़ार का है

ठीक है ले लीजिए पाँच हज़ार से कम न होगा

ले लीजिए पाँच हज़ार तक हो जाएगा पाँच हज़ार से कम न होगा

ठीक है अच्छा है साइकिल साइकिल पाँच हज़ार के अच्छा ही साइकिल है अच्छा है ले लीजिए पाँच हज़ार वाला बढ़िया है कम दाम में अच्छी चीज़ है ठीक ले लीजिए आप अच्छे दुकान में ले जाइए साइकिल दे दिए है बनवाना पड़ता है उसको और गरेज वाला में ले जाइए साइकिल दुकान में बनवा लीजिए साइकिल दुकान तब जाइए

हाँ बनवाना पड़ता है लोहा के चीज़ है कुछ भी टुट बहुट होबै करता है उसका बनवाना पड़ता है लोहा का सामान है थोड़ा बहुत खराब निमन होते रहता है चाहिए नहीं होगा तो फ़िर हम बदल देंगे लेकर आइएगा फ़िर से रिटन कर देंगे दूसरी सामान हम जे लगने वाला होगा बदलने वाला बदल देंगे उसे बदलकर दे देंगे पूरी गारन्टी है दो साल को गारन्टी है अच्छा वाओ एवनो खराब हो गया आप फ़िर लेकर देखिए अच्छा होगा नहीं होगा खराब